ते हून गल्ल करगे जेह्ड़े साढ़े जवान बछड़े होइये कुत्ते दे निक्के बच्चे होइये एह्कड़ी सेवा किस तरां करनी पालना किस तरां एह् इनेंगी बड्डे कियां करनां सब तो पैह्लें में गल्ल करगा कुत्ते दी ते में घरा च दो कुत्ते इक जेह्ड़ा ओह् बकरवाली ब्रीड दा ऐ सब तो पैह्लें गल्ल करगे इनें दो ते डिफ्रैंस दी जेह्ड़ी ब्रीड आई साढ़ी बक्करवाली ब्रीड एह् जेह्ड़े कुत्ते आइये एह् बड़े बफादार कुत्ते जिनें मालक दी पूरी बफादारी करनी पूरी सेवा करनीं कदैं बी गल्ल चों बाह्र नी जाना ते फुल्ल प्रोटैक्शन करनी मालक दी ते जेह्ड़ा इंदी ब्रीडिंग टाईम ऐ ओह् साल दा इक बार ऐ इक बार हीट च आना इक बार बच्चे देने ते बच्चे बी जेह्ड़ा बक्करवाली कुत्ता ऐ ओह् दो त्रै तो जादा नेंई दिंदा ते जेह्ड़ी दूई जर्मन शैफड़ दी ब्रीड आई एह् छे छे महीनैं बाद ब्रीड करदे न छे छे महीनैं बाद इनां दा हीट पिर्ड़ आंदा ऐ ते बच्चे दिंदे न एह्कड़ी दे पंज छे बच्चे होई जंदे जेह्ड़ी जर्मन शैफड़ ते असें सब तो पैह्लैं गल्ल कीती दी ते जेह्ड़ी एह् दो ब्रीड़ा न इनां दे ब्रीडिंग टाईम केह् न ते कदूं कदूं इनें बच्चे देनें न हून ग्ल्ल करगे कि इनां दोआं दा विहेवियर केह्कड़ा ऐ जेह्ड़ी बकरबाली कुत्ते दी ब्रीड़ आई एह् बड़ा बफादार कुत्ता ऐ और इसी बकरवाली कुत्ता इस लेई आखदे न एह् जेह्ड़े साढ़े बक्कर बाल भ्रह् न जेह्ड़े पीरपंजाल इध्दर उध्दर बकरियां लेइयै जांदे न ते एह् जेह्ड़े कुत्ते न एह् उनां दि बकरियां दी रक्षा करद न किस चीज़ तो रक्षी करदे न साढ़े जंगलां च बड्डे बड्डे शेर बालू चीते एह् जानवर न ते आक्खेआ जादा ऐ जे दो बकरवाली कुत्ते किट्ठे होई जान ओह् शेरा गी रहाई सकदे न ते एह् गल्ल आई साढ़े बकरवाली कुत्ते दी जेह्ड़ा बक्करवाली कुत्ता ऐ ओह् साढ़े इंडिया दी अपनी ब्रीड ऐ अपनी ब्रीड ऐ ते लुप्त होआ दी ऐ एह् साढ़ी सारें दी रिसपांसिबिलिटी ऐ कि अस जेह्ड़ी दूइयां ब्रीडां न बाह्रा दी आई लैबरा आईये जर्मन शैफड़ आईया जेह्ड़ी जेह्ड़ी अंग्रेजी ब्रीड़ां न इनां नू छड्डियै बकरबाली कुत्ता रक्खै एह् साढ़ी इंडिया दी अपनी ब्रीड ऐ ते एह् मालक दे प्रति इन्ना बफादार ऐ तुस इसगी मारगे बाह्र टफरफ पर रखगे इनैं तुसेंगी कक्ख नी आखनां एह् कुत्ता बौह्त बफादार ऐ बौह्त बफादार ते इसी तुस बीह किलो मीटर सौ किलो मीटर दूर छोड़ी आगे इनें बापस घर मुड़ी औनां ते बकरबाली कुत्ते दी टाइप जेह्ड़ी बौह्त बड्डी होंदी ऐ जे गल्ल करगे जे तुसें कुत्ता रक्खे दा दिना दा चौदां पंदरा किलो मीटर रौंड मारियै पूरा चैक्क करियै प्रोटैक्शन करनीं कल गी तुसां दे घर कोई चोर आई जा ते बक्करबाली कुत्ते उसगी नेंई छोड़न बकरबाली कुत्ता उसी फाड़ी ओड़दा मारी ओड़दा ते जे तुस आखगे बकरबाली कुते गी दिर ते उनैं बेही जानां बकरबाली कुत्ते दी एह् चीज़ ऐ ते गल्ल करिये हून बकरबाली कुत्ते दी डाइट दी ते जे बकरबाली कुत्ता ना नाल पता चला दा बक्करबाल लेईयै जंदे ते एह्कड़ी डाइट ऐ जेह्ड़ी दुध्द लस्सी मक्का दी रुट्टी फट्टा दी रुट्टी एह् इस बकरबाली कुत्ता दी डाईट ऐ जिन्नी तुस इसगी लस्सी दुध्द पलैगे एह् उन्ना फिट रैह्गा ते कुश कुश लोग जेह्ड़े मुर्गेंआ दे पैंचड़े बी खलाई ओड़दे ओह् बी कुत्ते लेई ठीक ऐ कुत्ते दी हड्डियां लेई ठीक ऐ कुत्ते दी हैल्थ ठीक करदा ते उसगी बदन च हैल्प करदा साढ़े जेह्ड़े बक्करबाली कुत्ते न ओह् दो साल पैह्लैं बधदे रौंह्दे न जदूं तिन्न साल दीा होई जंदा तां फिर टैल करी जंदा फिर ओह्दी हैल्थ शैल होई जंदी ऐ ते गल्ल करिये हून जे दुई ब्रीड़ दी जो जर्मन शैफड़ ऐ एह् बी बड़ा प्यारी ब्रीड एह् बी जर्मन दी ब्रीड शैफर्ड होईया बकरबाली जेह्ड़े बक्करी रखदे उद्धरा दे उना दी ब्रीड ऐ